ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بار بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہم کہیں مدرسے میں پڑھتے تھے دور مدرسے میں اور این آر سی سی اے جو دیش میں چل رہا تھا معاملہ اس وقت میں ہم وہاں پہ بہت مدرسے میں ڈر گئے تھے اور سہم گئے تھے اور ہمارے گھر والے فون کر کے ہمیں گھر بلا رہے تھے اسی وقت میں ہم گھر سے اپنے گھر سے نکلے ٹرین کی ٹکٹ ہمارے پاس نہیں تھی موجود ہم نے ٹرین کی ٹکٹ تتکال نکالی جس میں ہمارے پاس سیٹ کنفرم نہیں ہوا سیٹ کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹرین میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹرین میں ہمارے پاس سیٹ نہیں اور اس وقت میں ٹرینیں جو ہیں بالکل فل چل رہی تھی اور ہمیں کہیں بیٹھنے کا جگہ بھی نہیں ملا ہم دو بھائی تھے ہمارے پاس بہت سارا ساز و سامان تھا اب ہمارے پاس آپشن نہیں تھا کہ ہم ٹرین کے گیٹ پہ بیٹھ جائیں اور جب ہم ٹرین کے گیٹ پہ بیٹھے تو وہاں پہ جو بیسن ہوتا ہے بیسن وہ بھی اس کا پائپ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ہمیں بیٹھنے میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا میں پڑھ رہا تھا ہم وہاں پہ بیٹھے اور ہمارے پاس جو بیگس تھے وہ بیگ ہم نے وہاں پہ رکھا تو وہ بیگ اس بیسن سے پانی نکلنے کی وجہ سے وہ نیچے سے ہلکا بھیگ گیا تھا پھر ہم نے اس بیگ کو رکھنے کے لیے کچھ پلاسٹک وغیرہ کچھ کارٹون وغیرہ کا انتظام کیا پھر وہاں پہ ہم اٹھے اور جو وہ ٹرین میں جو لوگ تھے وہ ہماری زبان بول نہ بول پاتے تھے نہ سمجھ پاتے تھے اردو وہ بنگال کا آدمی تھے یا آسام کے لوگ تھے وہاں ٹرین میں جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھ پاتے تھے نہ ہم ان کی زبان سمجھ پا رہے تھے اور پھر ہم وہاں پہ جا کے ہمیں کوئی بیٹھنے کا جگہ بھی نہیں دے رہا تھا جس کے وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی اور یہ رات کا سفر تھا رات ہم نے ایک بنگالی کا ڈیگ رکھا ہوا تھا جس میں وہ لوگ اپنا کام کرنے کے لیے ڈیگ لے کے آتے ہیں چاول بنانے کے لیے ہم نے پھر وہاں رات گزاری رات آدھا رات جگ کے گزاری سو سو کے آدھا رات سو کے آدھا رات جگ کے پھر جب ہم اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں صبح میں تب جا کر کے ہمیں سکون ملا اور پھر ہم جب اپنے شہر گھس رہے تھے جب ٹرین میں جب ہم وہاں دیکھے تب ہمیں جا کر کے بہت زیادہ سکون ملا